जोंनि ओनसोल एबा जायगायावहाय बांद्राय गोसो बोग्थाबहोनो हानाय जायगाफोर गैया आरो दंबाबो मोनफा मोननै दं जेरै सरलपारा दङ बिदिनो गौरां दङ गौरां पार्क बिदिनो ओरै सौकि ओरै दारागाव पिकनिक स्पत बेफोर दं आरो दंब्लाबो बांद्राय देभलप्त नि नङा आरो माने बेफोरखौ फोसाबनो थाखाय टुरिस्त फोरखौ गोसो गोसो बोग्थाबहोनो थाखाय जों बे जायगाफोरखौ साफा खालामनांगोन आरो सरखारनिफ्राय मदद लानानै जों बे जायगाफोरखौ साफा खालामनांगोन आरो बिदिनो जों टुरिस्त फोरखौ गोसो बोहोनो थाखाय जों बेयाव माखासे खामानिफोर मावनानै जेरै बेयाव थानो थाखाय न' बानायना होनांगोन हटेल जानो थाखाय हटेल बिदिनो गोग्गो लोग्रा दै बेफोर फेसिलिति थायोब्लासो माने टुरिस्त फोरा फैगोन नालाय ओंखायनो बेनि थाखाय जों बे जायगायाव गोबां रोखोमनि टुरिस्त फोरखौ गोसो बोनो हाथावना जा न'फोर लुनानै दोननांगोन आरो पार्क फोर बानायनांगोन बिदिनो उन्दैफोर गेलेनो थाखाय जा बिदिनो माखासे जायगा बानायनानै होनांगोन आरो बायदिसिना बिदिनो